आथिखालनि थासारियाव गोबां सुबुंफोरनिसिम सौहैनायनि थाखाय एडभारटाइजिं होनायनि माखासे गोबां मुलाम्फाफोर दंसै जेन'बा बिनि गेजेरजोंनो जोङो ओरैबादि मि मिथिहोनो हायोदि जेन'बा माखासे रिपर्टारफोर लेंहरनानै जेन'बा गोदान द'खान खुलिनायनि सायाव मिथिहोनो थाखाय जोङो

पेसबुक आरो रिपर्टारफोर बायदि रोखोमनि राहाजों जोङो मिथिहोनो हानाय जायो बेबायदिनो जोङो मोनसे दखान गोदानखौ खुलिहोनो थाखाय जोङो सोरबा एकटर एकट्रिसफोरखौनो लेंहरनानै जोङो बेखौनो बेखेवहोनाय जायो बेबादिनो जोङो आथिखालनि थासारियाव एडभारटेस जिंनि माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो गोसारहोनो हानायनि राहायानो बेबायदिनो